अथी मालके जे मोन खराब भेल तऽ तेल लए कऽ मालिश कयलहुँ अपन लारसँ मालिश कयलहुँ तेल गरम कए कऽ देलहुँ गरम पानि कए कऽ देलौँ पियै लेल तकर बाद अपन दबाइ गोटी चलेलहुँ मालके सेवा बरदाइस कएलहुँ माल कऽ कएलहुँ अथी सभचीज खिएलहुँ पिएलहुँ मालकेँ दबाइ देलहुँ मालकेँ दबाइ आओर दए कऽ अपन मालिश कए कऽ अपन पानि पिएलहुँ मालकेँ खिआ पिआ कऽ अपन दबाइ बिरो कएलहुँ दबाइ बिरो कए कऽ अपन मालिश कए कऽ दबाइ आओर दै दिएलहुँ खिएलहुँ मालिश कएलहुँ अपन नारसँ बोरासँ मालिश कएलहुँ गरम पानि पिएलहुँ अपना तेल कुर लए कऽ मालिश कएलहुँ दबाइ गोटी चलेलहुँ मालकेँ ओहिसँ अपन खिआ पिआ कऽ अपन रखलहुँ अपन मालिशपर मे रखलहुँ कए कऽ रखलहुँ मालकेँ खिएलहुँ पिएलहुँ देलहुँ अपन मालिश करेलहुँ